हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने के लिए हमारी सरकार हमको व्यवसाय करने के लिए अलग प्रकार के लोन देती हैं बैंकों बैंकों से लोन देते हैं जैसे कि हम अगर लोन लेना चाहते हैं तो हम अपने बैंक में जाएंगे अपने आई डी दिखाएंगे उनको तो हमारे जैसे कृषि करने के लिए हमको लोन चहिए तो हम उन्हें कृषि करने के लिए लोन वो हमको देंगे हमारी सरकार हमको लोन देगी उत्तर प्रदेश में जिस जिससे हम अपना कृषि आसान से आसानी से कर सकते हैं हम अगर अपने घर कृषि करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो हम इसके लिए ट्रैक्टर भी लोन पे ले सकते हैं यह हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार लोन के प्रति बहुत अति अत्यधिक उत्साहित है यदि हम किसी चीज का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैंक के पास जाएंगे जोकि बैंक हमको लोन देगा और हम हम उसको लोन उस लोन को धीरे धीरे चुका भी सकते हैं यदि हम लोन नहीं चुका पाते हैं उसके लिए हमारी सरकार लोन को माफ भी कर देती है कभी कभी यदि हमको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी हमारी सरकार लोन दे सकती है हम बैंक में जाएंगे तो हमको लोन मिल सकता है चाहे जो जिस बैंक इश्टेट बैंक भारतीय इश्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा चाहे जिस बैंक में हम लोन ले सकते हैं यदि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कहीं भी जाके अदर कंट्री में नही सिर्फ उत्तर प्रदेश में अदर कंट्री में भी कर सकते हैं यदि हमारे पास उनका उतना इनकम है तो हम चाहे जिस चीज का बिजनेस कर सकते हैं अच्छे से यदि हमें अपने घर गृहस्थी के लिए लोन चाहिए घर बनवाने के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए हमको बैंक को कुछ ना कुछ आई डी प्रूफ करना होता है कि हमारे पास इतना जमीन है इतना हमको चाहिए चाहिए ताकि वो हमको लोन दे सकती हैं जब हम किसी चीज के लिए लोन लेते हैं तो हम उसको प्रूव करते हैं कि हमने ये किया लोन से हम उस सरकार को दिखाते हैं उसके बाद हम यदि बिजनेस डायरेक्टली कहें तो बिजनेस में यदि हम किसी बड़ा बिजनेस कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि मॉल खोलना या तो फिर कृषि के हेतु हम यदि कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हम हमको लोन चाहिए तो हम सरकार से कंपनी के तरफ से कंपनी खोलने के लिए लोन ले सकते हैं यदि हम कोई सी किसी भी कोई भी कंपनी खोल लें जैसे चावल मिल खोलना है तो इससे हम सरकार से लोन ले सकते हैं हम बैंक में जाके लोन लेंगे उसके बाद हम चावल मिल अपना खोल सकते हैं यदि हमें किसी भी चीज का लोन चाहिए तो हमको लोन आसानी से मिल सकता है बिजनेस करने के लिए हमारी सरकार हमको बढ़ावा देती है क्योंकि आत्मनिर्भर रहना यस अच्छी बात है यदि हम लोन लेना ले लिए और काम नहीं किए और यदि हम लोन वापस करना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि यदि लोन लेने के बाद लोन वापस नहीं होता है उस लोन आप चुका सकते हैं बट उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा यह सरकार का नियम है हम लोन लेकर अपनी किसानी अच्छे से कर सकते हैं कोई भी कृषि यदि लोन लेता है तो वह अपने किसानी या तो फिर बिजनेस करने के लिए ही लोन लेता है यदि लोन लेने के बाद हम कोई भी फैक्ट्री खोलेंगे तो उसमें हमको वर्सकर्स को वर्कर को पैसे देने के लिए भी चाहिए तो हम छोटी मोटी काम छोटा मोटा काम करने के लिए लोन नहीं ले सकते हैं जैसे कि घर पर्सनली घर के लिए दस हजार बीस हजार इतना लोन नहीं देती है सरकार देती हैं तो लाख दो लाख तीन लाख ऐसे हमारी सरकार लोन देती है बड़ा इनकम दे सकती हैं छोटी इनकम के लिए हम सरकार लोन नहीं दे सकती है